बुहुमनि थुनलाइफोरनि मादाव गुबुन गुबुन आयदानि थुनलाइफोरनि गेजेराव फिक्स'नेल बुक बेबो रोखोमसे थुनलाइ जाय थुनलाइयाव जोङो सल' गैयै मोनसे थुनलाइ होननानै बुंनो हायो आरो बे थुनलाइया जेनाखि फिक्स'नेल फ्रस जायनाखि थुनलाइ बे थुनलाइया आथिखालाव जोंनि बर' थुनलायनि गेजेराव बियो मोनसे जौगाबावनांगौ मोनसे थासारियाव दङ जाय थासारिनि थाखाय दिनैसिम जोंनि गेजेराव नांगौ बायदि समजों लोगोसे बेफोर रायथायफोरा ओंखारनो खाबु मोनाखै आरो फरायसाफोरनो जिबायदि रायथायनि गेजेरजों बा सल' गैयै रायथायनि गेजेरजों बा फिक्सक्स'नेल फ्रस गेजेरजों गियान होनो हानांगौ बेफोरबायदि जों दासिमाव होनो हानाय जों बेफोरबायदि गियान मोनाखै लोगोसे फिक्स'नेल फ्रस जायनाखि रायथाय बे रायथायफोरखौ फरायसाफोरा सल' गैयै माखासे सोदोबखाय बेखौ फरायनो बानाय बा फरायनानै बिदै सोबनो बानाय सानस्रिया बेरखांबाय थायो दा बेनिखायनो जोंनि नोजोराव फिक्स'नेल फ्रस जोंनि रायथायफोर बेफोर रायथायफोरा एसेब्लाबो गोजौ फारसे दावगानो जोंनो एसेब्लाबो लिरगिरि बिथांमोननि गोनांथि जानानै दं आरो जों बुंनो हायो जुदि नांगौबादि जुदि फिक्स'नेल फ्रस जेनाखि रायथायफोर ओंखार होनो हायोब्ला जोंनि गेजेराव फरायसाफोरखौबो थोजासे गियान होनो हागोन होननानै बुंनो हायो